जोंनि आसामाव बेरायनो फैनाय समाव गोबां दावबायारिफोरा रंजाफैनो हागोन बैसागु टाईमफ्राव फैबा नैबे ओ सक्र'शिला नि वायल्द लाईफ चेन्सुवारिनि आन्दारावनो नैबे बावखुंग्रि हाजो दं बेहाय बैसागु दिन बैसागु सम बैसागुनि समाव फैयोबा गोबां रोखोमनि बाहागो लाफैनो हागोन सायकेल सायकेलिं दं ओमफ्राय गोबां रोखोमनि माराथन रेस दं बेफोरखौ बाहागो बेफोराव बाहागो लाफैनो हागोन गेला गेलेनाय बेफोरखौ नायफैनो हागोन आरो जोंनि एरै क'क्राझार ओनसोलाव ओरै सरलपाराथिंजायबो जों केम्पिं खालामनानै थाफैनो हागोन गोबां सिनारि दै बोहैनाय गोबां गोबां गोबां रोखोमनि